میں جو فوٹو گرافی کرتا ہوں وہ اس طرح سے منفرد ہے دوسرے فوٹو گرافرز سے کہ دوسرے لوگ جو لمحات کیپچر کرتے ہیں کلک کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک بہت ایک انوکھا لمحہ ہو جو جو بالکل سب سے ہٹ کے ایک لمحہ ہو اس کو کیپچر کیا جائے اور لوگوں کے سامنے لایا جائے لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں جو ریگولر لمحات ہوتے ہیں جو جنرل لمحات ہوتے ہیں میں ان کو کیپچر کرنے کا کی حسرت رکھتا ہوں اور اس پہ کوشش کرتا ہوں مطلب مثال کے طور پر آپ یہ لے لیں کہ چائے کی ٹپری پہ بیٹھ کر اگر کوئی بوڑھا آدمی چائے پی رہا ہے تو میرے لیے وہ مومینٹ بہترین ہوگا میں اس کو کیپچر کرنا چاہوں گا تو اور دوسرا پھر جو ٹیکنیکل اس میں آئیں گے آپ تو میں تھوڑا سا کنٹراسٹ والے امیجز کو پسند کرتا ہوں جس میں تھوڑے کلرس نکل کر آ رہے ہوں تو بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ وہ فوٹو گرافی میں بہت ہی مطلب مدھم کلر استعمال کرنا انسیچوریٹڈ امیجز کو پسند کرتے ہیں بٹ میں کنٹراسٹ والی کلرس والی امیجز کو زیادہ پسند کرتا ہوں